भारतीय ट्रेन की बात करें तो इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ़ टी टी का केबिन होता है और इसमें इंजन आगे की तरफ़ लगा हुआ रहता है साथ ही दो जनरल डब्बे आगे की तरफ़ लगे हुए रहते हैं और दो जनरल डिब्बे पीछे की तरफ़ लगे हुए रहते हैं बीच में स्लिपर स्लिपर कोच बैठने वाले डब्बे लगे रहते हैं सेकंड क्लास फ़र्स्ट क्लास थर्ड क्लास और अगर अपन शोर वगैरह की बात करें तो ट्रेन में शोर तो रहता ही है साथ ही पहिये की खड़ खड़ खड़ की अवाज ज़्यादा आती है मैंने ट्रैवलिंग ट्रेन से तीन से चार बार की है मैं उज्जैन गया हूँ और मैं ने जनरल डब्बे में ट्रैवलिंग की थी और बात करें तो गटर जनरल डिब्बे का गटर बहुत गंदा रहता है बदबू मारता है हालांकि जैसे अदर डब्बों की बात करें जैसे ए सी हो प्रथम ए सी होते हैं तो उनके गटर बाथरूम ठीक रहते हैं और वहाँ पर पर्दे वगैरह लगे होने के कारण साउंड भी बहुत कम आता है